हमारे कृषि कृषि किसी धान धान करो देश को ये बहुत ज़्यादा रिवाज़ है और फिर आराम से धान कि खेती में मंहगाई इतनी पड़ती हैं कि पहले उसे जुताओ काफ़ी पैसे खर्चा करते हैं फिर वहन लगाओ वहन डालो उसमें डाई पोटास ढाही कुल पड़ते हैं बाज़ारों से सामान करते हैं हम खुद गाय भेंस किट सब डालो इनसे खेती ज़रा अच्छी होती हैं फसल बढ़िया होती हैं और क्या नाम से कि जब जम जाते हैं तो उनको मजदूरों से उखड़वाना पड़ता लगवाना पड़ता फिर धान फिर खाड पड़ती है पानी भराई रहती है फिर पानी भी महँगा पड़ता है हर चीज़ से जितने उनसे और खेती के बाद दवाई डालो दवाई सल्फर डालो मिलाके खाद में सब चीज़ डालो जो फ़सल बढ़िया होए उसकी बीमारी ना लगे उस फसल में और यही सब करते हैं भाई क्या किया जाए और कि गेहूँ का गेहूँ पहले करते उनको मिलाई हुई खर्चा होता है खुराक डालो सब चीज़ जुताई दो तीन बार चार बार जुताई करवाओ काफ़ी मँहगे पड़ जाते हैं फिर गेहूँ पड़ता है उसके जामुन इक्कीस दिन बाद फिर भराई देऊ भरो फिर डालो फिर उरिया में मिला के और फिर सल्फर डालो फिर गेहूँ छिटवाई करो मजदूरों को पैसों दो फिर क्या